हमारे जोधपुर के जोधपुर काफ़ी बड़ा ज़िला है हमारे राजस्थान का लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दो भागों में बाँट दिया है उत्तर और दक्षिण उसके लिए एक नई सिटी एक पुरानी सिटी और आर टी ओ नंबर भी नए घोषित होंगे नगर निगम वग़ैरह सब दो लगेंगे और बात करें अगर विधायकों की तो हमारे अशोक जी गहलोत हैं श्रीमती मनीषा पवार हैं यहाँ की विधायक है मुख्यमंत्री सरदारपुरा क्षेत्र से ये मुख्यमंत्री हैं सूर्यकांत अभ्यास जी भी विधायक हैं यह सब हमारे जोधपुर ज़िले के विधायक हैं और सभी अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं बढ़िया सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हमारे राजस्थान को जितना हो सके अपना दे रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं